ہماری ریاست میں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں جن میں سے ہندو مذہب کے لوگ ہولی مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اور دشہرہ مناتے ہیں اسی طریقے سے مذہبی لوگ یہ مناتے ہیں جیسے عید ہو گیا بقرعید اور محرم اسی طریقے سے جیسے عید عید میں اپنا رمضان کے بعد اس میں زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ رمضان کے بعد جو عید آتا ہے اس میں زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے اس میں گھر میں مٹھائی بنتا ہے اور دوستوں کو بلاتے ہیں پھر عید خوشی سے مناتے ہیں اسی طرح بقرعید کا جو تہوار ہوتا ہے وہ بھی ہم اچھی طریقے سے مناتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اس میں بھی اور محرم کا مہینہ بھی جو ہوتا ہے اس میں بھی ہم لوگ اپنا ایک نیال سال مناتے ہیں محرم کے مہینے بھی وہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان مہینہ ہے